आमगे कला म्हुणचे इंग जायते प्रोग्राम जाताय इंग केपें ते सायडीन ते जायते ते एस टी लोकां तेंगे ते अेशकोन्न अेशकोन्न गोडशें आनी तेंचे बुलिना जावं ते होले बी कोन्न तीं अेशकोन्न विकतीं दोवोत्ताय तिंगा आनी तीं जे पळे हे बांबूज तीं ज्यो वोस्तू कोताय आनी अेशकोन्न ती तींग सोन्न तीं इंकपा बा दोताय हे भाशेन हे भाशेन तेंगे तें तींग तें डान्स कोताय तेंगे मांड म्हुटाय तीं आनी हे भाशीन तीं आपल्यागे सोगलें कोताय तिंगा कल्चर म्हुणचे स्टॅजीर तीं नाचताय मागी तेंगे तें फुगडी घाताय मागी धालो आसता तेंच्यो आनी तेशकोन्न तेंगे जायते प्रोग्राम आसताय आमचे हेंतून कार्नवाला कार्नवालाकूय बी जायत प्रोग्राम आसताय तिंगाय बी धालो नाचताय जावं ते मांड नाचताय तेंगे तीं घुमट घेन नाचताय अेशकोन्न तिंगा तेंगे जायत प्रोग्राम आसताय आनी अेशकोन्न आमची इंडिया इंगा संस्कृती हे भाशेन आमची वाडोत वाडोत दिसान दीस वाडोत वाडोत वेता सोद्दां हें चोवपा बोरी उमेद भोगता लोक अेशकोन्न पार्ट घेता हेर सोगले इतून आनी तीं बोरी कोन्न नाचताय बोरीं तीं आपल्यागे ड्रेसीस घाताय अेशकोन्न नाचताय तेंक चोवपा बोरें दिसता आनी हे भाशेन आमचें सगलें इंगा केपें वाठारांत इंगा केपेंची होबोर सांगोता आमगे इंग जायती जाताय हे भाशेन आमगे इंग प्रोग्राम चोड जाताय केपें गार्डनांत बीन आसून इंग चोड जाताय प्रोग्राम अेसले आनी ते आम केन्ना वोयताय चोवपा अेशकोन्न आमी भोव कोरून चोड कोरून अेश आम कार्नवालाकू वोयताय आनी आमक हे ओर्दान देरांतल्यान केन्नाय ते नारकासूर बीन घेवून येताय ते बी जाय दिश्टी पोड्टाय इंगा वोयताय ते तेंय तुमचें हेज टायमार दसऱ्या टायमार तेंय बीन आसोता आनी ते जायते ओर्द जाण बोवाड मात्ताय ओर्द जाण नरकासूर घेन हुंच्यान फोंडेच्यान वोयताय आनी हुंयच्यान वोयताय अेशकोन्न तेंगें बोरें दिसता